एह् जेह्की स्कालरशिप दी गल्ल आवै दी एह् बड़ी चिरै दी में मतलब जदूं अस स्कूल पढदे हे तदूं असें सुनेआ हा पैह्ली बारी कि स्कालरशिप कोई चीज होंदी असेंगी पता बी नेईं हा जैह्लूं अस कायदा पढ़दे हे जां दूसरी पढ़दे हे असेंगी नेईं पता हा जि'यां जि'यां अस चौथी पंजमीं छेमीं सतमीं अठमीं पुज्जे निं ते अठमीं पुज्जे अस पैह्ली बार ते असें सुने दा हा कि स्कालरशिप थ्होंदी अगर कोई कुतै खेढने गी जाना होऐ जा किश अगर शैल नम्बर लैने हून साढ़े भागें शैल नम्बर लैने दा मुश्किल हा ते अस पढ़ने लिखने च इ'यां बी सुख सांद ऐ लेकिन शैल नम्बरें दी गल्ल आई ते अगर स्कालरशिप दी गल्ल आई ते अगर ओह् थ्होंदी अगर खेढने गी जाना होग कबड्डी शबड्डी ते उत्थै बी थ्होंदी अस बी गे उठी मैडम नै आखेआ तुसें गी पैसे थ्होने उत्थै ते कन्नै किश खाने गी बी थ्होना ते असें खाने दे लालच दे चक्कर च असें आखेआ असें जाना रियासी इक कबड्डी ही साढ़े मैच असें कीती गड्डी ते गड्डी कीती पैह्लें गड्डी आह्ले पैह्लें मिगी मना करी ओड़ेआ कि गड्डी मेटाडोर करचै जां कि किन्ने पैसे ओह् स्कूले आह्ले दा कम होंदा ते इन्ने चिर ते मी पता हा लेकिन मी समझ नेईं आई उ'नें सुनेआ नेईं ओह् गल्ल कि मतलब कि स्कूले दा कम्म ऐ कि उ'नें की नेईं कीता ओह् फ्ही उ'नें आखेआ कि ओह् करने हा गड्डी ऐहें फ्ही मैडमें इक नै गड्डी कीती वैन कीती ओह्दे बिच अस कोई छे सत्त जागत निक्के अपने होर औने हे फ्ही किश बस्सा चाढ़े किश इ'यां मेटाडोरा च गै पाए मतलब किश मेटाडोर च गे ते किश बस्सा गै ते किश वैना च गे ते जाई पुज्जे कबड्डी खेढने ते कबड्डी बगैरा खेढी इक अद्धा दा दंद मूंह भज्जेआ ते ओह्दे बाद है हून तुसें गी ट्रीट थ्होनी ते ओह् दित्तियां फ्रुटियां इक इक ते स्कालरशिप ओह्दे बाद अहें कि स्कालरशिप आई दी स्कालरशिप आई दी आई नेईं ऐ स्कालरशिप समझ गै नेईं आई कि आई कि नेईं ऐ स्कालरशिप पता नेईं केह् चीज ही स्कालरशिप आवै दी नेईं ऐ कि नेईं अबा दी स्कालरशिप थ्होंदी असें गी नेईं थ्होई भ्रावा स्कालरशिप सिद्धी गल्ल अस अठमीं गल्ल सनाना फ्ही अस नोमीं पुज्जी गे ते फ्ही इन्ने चिरे च अस भुज्जी गे दसमीं दसमीं पुज्जे ते असें पैह्लीं बारी परावा अस इक मेरा दोस्त हा ते ओह् लेई गेआ कोई अस्सी परसैंट नम्बर ते पता नेईं नब्बे परसैंट लेई गेआ पता नेईं इक कुड़ी ही ते ओह् लेई गेई कोई ठानवें परसैंट भ्रावा ओह् बड़ी तेज ही पढ़ने गी ओह् लेई गेई ओह् ते ओह् नम्बर लेई गेई ते ओह् उसी स्कालरशिप थ्होनी स्कालरशिप थ्होई उसी कोई पचुंजा सो रपेआ आखदे चल पंचुजा सौ रुपेआ आया ते मसां ठीक ऐ फ्ही पचुंजा सौ रपेआ आई गेआ ते स्कालरशिप समझी गेआ में फ्ही कि एह् चीज होंदी स्कालरशिप मतलब इ'यां कुसै दी स्कालरशिप औंदी जा स्कालरशिप थ्होंदी ते एह्दा मतलब एह् ऐ स्कालरशिप इक स्हाबे दी जरुरी चीज ऐ स्कालरशिप उ'नें गी बी थ्होंदी जेह्के इ'यां भागीदार होंदे जेह्के जित्थै दा कड्ढे दे होंदे जां जगह् दा जित्थै होई दियां होंदियां कब्जे कुब्जे होए दे होंदे ते उ'नेंगी बी थ्होंदे शायद ऐ स्कालरशिप होंदी उ'नें ओह् दिंदे पैसे उसी स्कालरशिप आखदे फिह् स्कालरशिप होर केह् होनी ते स्कालरशिप बारै जित्थै तक्कर मी पता ते अजें तक्कर इन्ना गै पता ते स्कालरशिप जंदू स्टार्ट होई असें जदूं पता चलेआ दसमीं जारमीं पढ़दे हे ते असेंगी पता चली गेआ हा स्कालरशिप केह् होंदी ऐ ते में समझी गेआ में हा स्कालरशिप दी क्हानी एह् ऐ ते होर फ्ही मेरे दोस्तें गी पता नेईं हा किश कि स्कालरशिप बी कोई चीज होंदी मेरे घर आह्ले बी पढे़ दे नेईं हैन इन्ने ते उ'नें गी बी नेईं पता हा स्कालरशिप केह् होंदी ते उ'ऐ ओह्दे बाद अ'ऊं गेआ उठी काॅलेज ते में जदूं बाह्रमीं पास कीती ते लेई ओड़े कोई अस्सी पता नेईं किन्ने परसैंट नम्बर दे मी एडमिशन लैनी ही काॅलेज ते जां जदूं मेरा दोस्त हा उस जैदा ओह् लैते दे नम्बर ते ओह् गेआ उठी उत्थै ते उसी स्कालरशिप थ्होई कोई दस ज्हार रपेआ ते स्कालरशिप दे मामले च जित्थै तक मी पता हा ते ओह् इन्ना गै पता हा कि स्कालरशिप एह्दे बारे एह् क्हानी ऐ कि इ'यां पैसा दिंदी गवर्नमेंट ते स्कालरशिप थ्होंदी ते बच्चे गी बडे़ फायदे होंदे एह्दे केईं बच्चे गरीब होंदे प्हाड़ी लाके दा आए दे होंदे जि'नें गी पता नेईं होंदा स्कालरशिप कोई चीज होंदी केईं जेह्के निक्के जागत होंदे उं'दे खाते च पैसै औंदे ते ओह्दे बाद उ'नें गी पैसे थ्होंदे उं'दे खाते च पैसे औंदे फ्ही ओह् केह् आखदे उसी खुश होंदे जेह्के ग्राईं बच्चे केईं लोक बचैरे स्कालरशिप बी खाई ओड़दे बच्चे दी किश टीचर ओह् चीज नेईं करनी चाहिदी बचैरे गी केईं गरीब बच्चे होंदे उ'नें उत्थुआं गै करने होंदे ओऐ स्कालरशिप लेइयै कताबां लेइयै पढ़दे किश पढ़दे किन्ने गै हैन फ्ही बी दसमीं जारमीं करदे बचैरे स्कालर स्कालरशिप नां थ्होंदी जेह्कियां गवर्नमेंट जेह्की दिंदी ओह्दे उप्परा गै थ्होंदियां इयां कियां थ्होनियां उ'नेंगी ते एह् चीज स्कालरशिप जेह्की ऐ बड़ी शैल चीज ऐ इ'यां अस इसी अग्गें एपरीशिएट कि'यां करदे आखने आं कि स्कालरशिप सारें गी थ्होऐ एह् बिल्कुल मतलब अच्छी चीज ऐ ते निक्के निक्के बच्चे जह्के अजकल दे हून ते प्राइवेट स्कूले च पाई ओड़े बच्चे ते उ'नें ते पता नेईं ऐ कि स्कालरशिप केह् होंदी कि उ'नें गी थ्होड़ा थ्होंदी थ्होंदी ओह् गवर्नमेंट बच्चें गी थ्होंदी गवर्नमेंट स्कूल जेह्के बच्चे पढ़दे उ'नें गी स्कालरशिपां थ्होदियां उं'दे आस्तै ऐ एह् चीज ते उं'दे आस्तै ऐ मतलब कि स्कालरशिप मिकी एह्दे बारे च स्कालरशिप दे बारे च इन्ना गै पता अजतक होर किश जानकारी होग ते ओह् में तुसेंगी जरुर सनागा ते अजें ते इन्ना गै पता मिगी कहां रोकना है बेइया किन्ने होए बाकी